हेलो नहीं सर मुझे ऐसे गोल्ड लोन चाहिए था ये कैसा मिलेगा गोल्ड लोन हमको कुछ प्रोसेस होती क्या उसमें डॉक्युमेन्ट डॉक्युमेंट्स में क्या क्या लगेगा जी अपने पास गोल्ड में एक दो रिंग है दो चेन है और कान की बालियाँ है चूड़ियाँ भी है हाँ जी तो गोल्ड भी ले कर आना पड़ेगा गोल्ड ले कर आना पड़ेगा जी हाँ और तो और कुछ तो नहीं उसमें डॉक्युमेंट्स में यही सब लगेगा जो आपने बताया वो लोन में ब्याज़ व्याज़ कुछ है या लगेगा जैसे हमको तीन साल के लिए लोन लगेगा तो उसमें किस हिसाब से लगेगा जी जी मैं आता हूँ सर